हैलो नमस्कार महाराज केह् कम्म कीता हा आहो विष्णु होर बोला दे नी विष्णु थुआढ़ा कम्म चज्जा दा निं होएआ यरो ते ना थुआढ़ा प्लस्तर स्हेई होएआ तुस सीमेंट घर लेई गेदे हे के इन्ना इन्ना सीमेंट दित्ता थुआनू तुसें तां बी सीमेंट छड़ाी रेता सुट्टी सीमेंटै च प्लस्तर भुरी भुरी पोआ दा आहो घर ब्याह् नेईं अगले बंदे गी अगले बंदे गी खेचल पौंदी ना फोन नंबर ते मेरा इ'यै ऐ अपने कोला ते तुसें स्हेई कीते दा ऐ मेरी गल्ल ते सुनी लै मेरी गल्ल सुनो हां कम्म चल तू स्हेई कीते दा पर हून मिगी किन्नी खेचल पौनी मीं परतियै सीमेंट लेआना पौना मी सब कुछ परतियै करना पौना ठीक ठीक